नमस्ते जी नमस्ते हाँ हाँ जी मिल जाएगी हाँ बैठने की व्यवस्था है लेकिन अभी ए सी वेसी नहीं लग पाई है लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है हो जाएगी

अब उसमें आकर आप बैठिए बैठकर स्वयं पढ़िए वही इस्टडी अड्डा टाइप की है बाक़ी बुक वग़ैरह भी मिल जाएंगी अएं ए सी अभी मौक़े पर नहीं है लगा है लगने वाला है लगवा रहे हैं वाईरिंग वग़ैरह हो गई है बस दो चार रोज़ में लग जाएगा कुर्सी एक दम कम्फर्टेबल है कुर्सी जैसे होती है बच्चों को बैठने के लिए वैसे है बच्चे और पढ़ रहे हैं जो है

अरे ठीक ठाक बच्चे है ज़्यादा ज़्यादा हम एडमिसन भी नहीं

फ्री में हाँ जी के भी मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है जी के मोटी बुक चाहिए कि पतली चाहिए तमाम तरीक़े के हैं हाँ मैनेजमेंट है एक अपना बंदा रखे हुए हैं वह देखता है नहीं नहीं अपने मन का नहीं करेंगे मतलब बहुत नहीं चौबीसों रात दस बजे तक खुली रहती है सुबह छः बजे सुबह छः बजे चालू हो जाती है हाँ चालीस पचास बच्चे है तीस पैंतीस है कोई आते हैं कोई जाते हैं उसी में अपना चला करता है नहीं ख़ाली तो है ही क्या हर समय सब बच्चे बैठे थोड़े ना रहते हैं चलिए आइए आज ठीक है ठीक है ओके